اردو اور ہندی دونوں زبانیں برِ صغیر کے مشترکہ تاریخی ثقافتی اور لسانی ورثے کا حصہ ہے اور ان کا موازنہ اکثر کیا جاتا ہے دونوں زبانیں ایک ہی لسانی جڑوں سے نکلی ہے اور ان کے بولنے والے بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں خاص طور پر روز مرہ کی بول چال میں تاہم دونوں زبانوں کے درمیان کچھ بنیادی فرق بھی ہے مشترکہ خصوصیات اردو اور ہندی دونوں کا تعلق ہند آرائی زبانوں سے ہے اور دونوں ہی کھڑی بولی سے نکلی ہے عام بول چال میں اردو اور ہندی کا ایک دوسرے سے بہت زیادہ اشتراک ہے خاص طور پر شمالی ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں لوگ ان دونوں زبانوں کو روز مرہ کی زندگی میں ایک ہی سمجھتے ہیں دونوں زبانوں میں فارسی عربی اور سنسکرت کے الفاظ اکثر پائے جاتا ہے اردو عربی فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے یہ دونوں رسم الخط ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے ہندی میں سنسکرت کے الفاظ زیادہ پائے جاتے ہیں جبکہ اردو میں فارسی اور عربی کے الفاظ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو کی ادبی روایات میں غزل نظم اور قصیدہ جیسے اصناف کا زیادہ رجحان ہے جبکہ ہندی میں کہانی ناول اور کھڑی بولی کی نظمیں زیادہ عام ہے ہندوستان میں ہندی سرکاری زبان ہے اور اسے بڑے پیمانے پر تعلیم حکومت اور میڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے اردو اگر چہ ہندوستان میں ایک سرکاری زبان نہیں ہے لیکن یہ ایک اہم ثقافتی اور ادبی زبان ہے خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان اور پاکستان میں اسے قومی زبان کا درجہ حاصل ہے اردو کو عموماً مسلم ثقافت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے جبکہ ہندی کو ہندو ثقافت کے ساتھ تاہم یہ تقسیم تقسیم لسانی اور ثقافتی لحاظ سے مکمل طور پر درست نہیں ہے کیوںکہ دونوں زبانوں کے بولنے والے مختلف مذہبی اور ثقافتی پسِ منظر سے تعلق رکھتے ہیں اردو اور ہندی کے درمیان موازنۂ لسانی ثقافتی اور تاریخی تناظر میں دلچسپ ہے اور یہ دونوں زبانیں برِ صغیر کے وسیع تری وسیع تر سماجی و ثقافتی ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے ان کا مشترکہ لسانی ورثہ ان کی طاقت اور شناخت کا حصہ ہے جبکہ رسم الخط اور لغت کے فرق ان کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں